आङो आबादनि थाखाय सरकारनिफ्राय मोन्नाय मुलाम्फा एबा रां दाहारनि सोमोन्दै आङो बुंनो सानदों आङो सरकारनिफ्राय गोबां आबाद मावनायावहाय बेबादिनो अनसुंथायखौ आङो मोनबाय बिदिनो आबादनि सायाव जेरै मेगं थायगंफ्रा जानोब्ला बेबादिनो हासार हासार बेगर

बेबादिनो दैनि थाखाय गोरान बोथोरावहाय दैनि थाखाय बेबादिनो बरिं बेफोरबादिखौ आङो सरकारनिफ्राय मोन्नो हादों आरो रां दाहारनि बेलायावहाय आङो बेबादिनो आबाद मावनो थाखाय सरकारनिफ्राय बेबादिनो लन एक लाखनि लन देर लाखनि लन आङो बेफोरखौ मोन्नो हादों आरो उन समाव आङो सरकारनिफ्राय आरो आंनि जे आबाद मावनाय बेफोरावहाय बेबादिनो हासार आरो बेगर आरो बेबादिनो गोबां बेबादिनो सहाय मोनगोनखौ आङो सानो